हाँ जी भईया अभी मैंने जो कैब बुक करी थी ना आपकी तो आप निकल लिए क्या वहाँ के लिए जिस पते पर मैंने की थी माफी भैया वह क्या है न मैं जिस पते पर आपका मैंने क्या मॉडल टाउन पर आपका डाला था पता जो वहाँ पर बुक करनी थी मुझे और गलती से अभी मेरा क्या है कुछ थोड़ा है न अर्जेंट बहुत ज़्यादा काम हो गया तो मै इधर जगतपुरा से आगे आ गई हूँ थोड़ा जी तो भैया मैं यह है न पता बदल रही हूँ मतलब मेरा स्थान क्या जी नहीं मेरा पहले जो स्थान था वो मॉडल टाउन था मैं वहीं से बुक कर रही थी परंतु अभी मुझे किसी कारणवश वहाँ से छोड़ना पड़ा और मैं अभी जगतपुरा के आगे हूँ तो मैं यह पता बदल रही हूँ आप अपनी है न कैब है न इधर ले आइये जगतपुरा के आगे हाँ हाँ जगतपुरा के आगे जो चौराहा है न इधर अक्षय पात्र के पास में जी वहाँ पर ले आइये भैया मैं यह पता न मतलब मेरा स्थान बदल रही हूँ तो उसका मैं पीछे बदल देती हूँ उसमें और मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ आप इधर आ जाइए